मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है जिस पर हमारा पूरा देश टिका हुआ है अगर मीडिया ना हो तो किसी को कहीं की ख़बर ना हो कुछ पता ना चले हाँ मानते हैं मीडिया में अच्छी बातें भी दिखलाई जाती हैं और ग़लत बातें भी दिखलाई जाती हैं वो तो हम पर निर्भर करता है ना कि हम किसको सही समझ रहे हैं किसको ग़लत समझ रहे हैं समझना ना समझना अपने ऊपर है लेकिन हाँ मीडिया आवश्यकता है और ज़रूरत है इसके बिना ना ही हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि देश आसानी से चल सकता है या घर बैठे किसी को कहीं की ख़बर मिल जाए हमारी नज़र में सही है और उसको हम सही मानते भी हैं और ग़लत चीज़े या सही चीज़े ये तो ख़ुद पर हर व्यक्ति के ख़ुद के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या समझ रहा है क्या सुन रहा है